खेत परती रहै छै परती रहै छै तऽ हम गेली टेक्टरके बोलाके टेक्टरके बोलाके आनली ओकरा जोतेली जोताके ओकरा तऽ फेन सुखै छोड़ली पाँच छओ दिन सुखलै खेत तऽ खेत सुखैके बाद तऽ फेन टेक्टरके बोलाके तब जे झालि छोड़ैली झालि छोड़ाके तऽ फेन तऽ पाँच छओ दिन फेन सुखलै तऽ सुखिके गेलै तऽ लोटा बेटा बोललै टेक्टरके आनिके टेक्टर आनिके फेन जोतेली तऽ ओकरा जोतलक तब अपन खाद देलक जानू यूरिआ हो गेलै पोटाश सब लै खल्ली हो गेलै खाद आनिके फेन मिलैली डी ए पी होलक फेन मिलैली मिलाके छिटली पूरे खेतमे छीटिके तऽ फेन ओकरा फेन जोता देली आनिके टेक्टरसे आनिके जोतेली तब जोताके तब वा खेतमे तब आलू काटिकऽ आनली तऽ रो ओकरा खेतके छेका बनैली छे छेकापर जाहिमे ओकरा देलक आओर जाहिमेके दैके फेन आलू रोपलक कोदरबाके तऽ आलू रोपलक आलू रोपिके तऽ आलू गिरेली तऽ आलूपर माटि चढ़ेलकै माटि चढ़ाके तब ओकरा फेन छोड़ि देलक छोड़िके फेन पनरह बीस दिन बाद फेन ओकरा फेन पानी पटौलक पानीके पटाके फेर खाद छिटलक खाद छीटिके फेन एक महिना ताहिके बाद फेन जङ्गल घास जनमलै घास जलइम जलमलै तऽ फेन ओकरा हइ ने ओकरा फेर कमैनी कएला कमैनी आर करिके अच्छा से तऽ फेन ओकरा फेन पानी पटैलक पानी पटाके खाद छिटलक खाद छिटाके छीटिके तऽ फेन ओकरा रखलक अथी कएलक पाँच छओ फेन एक महिनाके बाद ओकरा फेन देखभाल कएलक अच्छासे तब तऽ तीन महिनाके बाद फेन पाला मारैवला दवाइ आनलक खरीदके खरीदके अनलक फेर एस्प्रे कएलक एस्प्रे कै के फेन कीड़ा काटैवला दवाइ अनलक तऽ फेर कीड़ा काटैवलाके कीड़ा काटैमे कीड़ावला दवाइ अनलाके बाद तऽ फेन ओकरा एस्प्रे कएलक एस्प्रे करलक फेन तब फेन अथी आलू बढ़ैवला एस्प्रे आओर दवा आनलक कै के दोकान गेल दोकान गेली दोकान दवाइ खरीदकऽ अनली कि आलू बढ़ैवला से ई आलू बढ़तै ईवला दवाइ दी फेन दवाइ कीनिकऽ दोकानसे तऽ फेन पानी अनली तऽ एस्प्रे करैवला मशीन अनली एस्प्रे करैवला मशीन आनिके तऽ फेन ओकरा एस्प्रे कएली एस्प्रे करिके तऽ फेन तीन महिनाके बाद आओर तऽ फेन पाला नहि मारलक तऽ पाला एखन तऽ फेन आलू होल तऽ आलू खुनलक